हेल्ल' औ सोर जाखो आच्चा हेल्ल' माने

हागोन जोंनि फरायसालिनिफ्राय आं जेब्ला जइन जादोंमोन बे समनिफ्राय

मुथ'थे आङो जइन जाजेननायनिफ्रायनो सानै मास्टार सोलिबोनायथ' बबेनिखौ माने दिग्दार जायो क्लास फोरोंनायाव गैयाब्लाबो बिस पसिस्ता साबजेक्टखौ सानैजों सामलायनांगौआ सादार'न नङा साबजेक्ट सामलायनांगौआ सादार'न नङा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफोरा दुरबल बिदि आइ पि एस माबा गिदिर अफिसार जालायनाय जों आं बर'ननो हायाखै दा माथ्र' आंनि आन्दाराव ओरैनो चल्लिस चल्लिसथा जोङो दिफेन्साव बिदिनो चय साथजोनजो आं बर'ननो हादों बेजों लोगोसे बिदिनो फिसा फिसौ जब मावनाय पन्द्र' बिस जनसोल' आं दिहुन्नो हादों गिदिर अ'फिसार आं बर'ननो हायाखै औ औ बहुथ बहुथ बार थांबाय बहुथबार खावलायहैबाय खुगाजोंबो खावलायहैनाय जादों आरो